ہیلو كیا آپ سویگی كسٹمر سے بات كر رہے ہیں جی میں علی بات كر رہا ہوں میں نے كل كے لیے ایک چكن بریانی آڈر كری تھی ون كے جی جس كو اب میں منسوخ كرنا چاہتا ہوں اس كی وجہ یہ ہے كہ كل میں آؤٹ آف علی گڑھ جا رہا ہوں اپنی نانی كے گھر اس لیے كل كے میں پلین میں نہیں ہوں بریانی كھانے كے لیے تو میں چاہتا ہوں كہ آپ میرا آڈر كل كا جو میں نے بریانی ون كے جی آڈر كی تھی وہ آپ منسوخ كر دیں اس لیے میں آپ كی سویگی ویب سائٹ پر آكے اس كو منسوخ كرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ یہ بتا دیجیے كہ میرا جو آڈر تھا وہ منسوخ ہو گیا اچھا منسوخ ہو گیا بس مجھے آڈر ہی منسوخ كرنا تھا